جی ہاں میں نے اپنی مادری زبان کے علاوہ بھی کئی زبانوں میں کتابیں پڑھی ہیں میری مادری زبان اردو ہے بہرحال میں نے انگریزی میں بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں جیسے کہ جورجارا مارٹن کی اے سانگ آف آئی سینٹ فایر اس میں سات کتابیں ہیں جے کے راؤلنگ کی ہیر یپوٹر اور دا ویچر کا جو ناول ہے میں نے وہ بھی پڑھ رکھا ہے اور دا فورٹی رولس آف میں نے وہ بھی پڑھ رکھی ہے کافی کتابیں ہیں جو پڑھی ہیں اور اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی انسان پڑھنا چاہتا ہے تو وہ ایک کتاب ہے جو میڈیٹیشن ہے اس کے اوپر بیسڈ ہے اس نے جو لکھی ہوئی ہے اپنی دور حکومت میں تو وہ ضرور پڑھیں آپ کو ایک بہتر انسان بنانے کے لیے وہ بہت ہی اہم کتاب رول پلے کرتی ہوں میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں ہر کوئی پڑھے اور جو ہماری مادری زبان میں بہت ساری کتابیں ہیں جیسے کہ علامہ اقبال کی کلیات اقبال مرزا غالب کے دیوان جتنے بھی ہیں بیسیکلی اردو میں ہی چھپے تھے اور بعد میں انہوں نے ٹرانسلیٹ کر کے ادر بھاشاؤں میں کر دیا گیا تو اس میں آپ غالب صاحب کے دیوان پڑھ سکتے ہیں یا اقبال کی جو کتاب ہے کلیات اقبال اعلیٰ درجے کی شاعری اعلیٰ درجے کی نظمیں اور غزلیں اس میں دے رکھی ہیں تو اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں